बर्तन कैसे धोवै छै साबुन आओर छेबरा लएके मोटरसँ मोटर चलायके बर्तन माँजिके जे रहय छै कारखी सब छोड़ायके उज्जर करिके बर्तन सबकिछु साफ करिके अपना घरमे रखय छै जैसे कूकर भेलय कराही भेलय आओर अथी हड़िया भेलय छिपा भेलय सबके साबुन आनिके छेबरा आनिके ओकरामे जे रहय छै सब कारखी तारखी छोड़ायके मोटर चलायके मोटरसँ बर्तनके धोय धकारिके डस्टबीन डोल आबय छै ओ बड़का डोलमे ओइ सबमे बर्तन पसारिके राखि दै छै आओर बर्तनके रखलाक बाद सुखय छै तब जाकऽ अथी करय छै ओ साबुन अनय छै दसवला साबुन लै छै नहि रहय छै तऽ छाउरसँ अथी छाउरसँ बर्तन धौवय छै अथी नूरी बनायके रगड़िके बर्तनके धोवैके तब सुखय लए दै छै सब बर्तन